कोविड जे टाइम ते पर्यटन त बिल्कुलु ई रूकी वियो कोई काथे घुमी नको सघे कोई काथे अची नको सघे कोई काथे वञी नको सघे हिते वञण लाइ काथे वञण लाइ कोई सुविधा ई न हुई जो जाते रहंदो हुयो हुते ई रहिजी वियो ॿ साल ताईं परेशानी रही हुई माण्हू सोचनि पिया असां कंहिंसां मिलूं जेको माण्हू घर जा ॿार बि अगरि ॿाहिरि विया हुया त हो हुते ई रहिजी विया वापसि न पिया अची सघनि घर में अहिड़ो बुरो हाल थी वियो कोविड बि बीमारी में इलाहीं माण्हू हली बि विया असांखे बि उन ॻाल्हि जो इलाही दुख आहे की हो माण्हू हली विया लेकिन भॻवानु सभिनि जो सभिनि खे सभु टाइम सां ठीकु करे छॾो असां त इहेई चाहींदासीं की हिन तरह जी कोई बि बीमारी कॾहिं वापसि न अचे